मैंने एक दुक़ान से एक बेडसीट खरीदी थी जिसकी क्वालिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है जो लेने पर दो ही दिन में फट गई और उसका कलर भी चला गया और दुक़ानदार ने ज़्यादा पैसा भी ले लिया और पैसा कम भी नहीं कर रहा था और क्वालिटी भी अच्छी नहीं है वह बहुत ज़्यादा पैसा ले लिया